हमरा सबके गाँवमे ई खेती बाड़ी करैवला जे छै हुनका सबके बहुत दिक्कतके सामना करऽ पड़ै छै किएक कि आइकाल्हिमे जे भेलै हँ देखियौ सब काज करवा लेत आओर पैसा दै कालमे बहुत दौड़यत तऽ ई जेकरा पास रोजगार छै से तऽ सही छै आओर जकरा पास नहि छै जेना कि एगो गरीब किसान छी हमर पपा सब किसानी करै छै तऽ हुनकासँ काम सब करवा लै छै आओर पैसा नहि दै छै तऽ ई तऽ बहुत गलत काम भेलै ने एना नहि करबाके चाही तै दुआरे आइकाल्हिमे इहो आबि गेलै जेनाकि पहिलुक पहिले जमानामे लोग जाइ छलै धान काटै लए फेर की कहै छै धान झाड़ै छलै फेर ओकरा कुटबै छलै कूटै छलै अपना हाथसँ तऽ इहो सबमे पैसा मिलै छलै आओर आइकाल्हिमे तऽ मशीन सब आबि गेलै हँ धान काटैयोवला आओर कि मतलब ई के बात की कहै छी आब तऽ धान काटैयोवला मशीन आबि गेल छै धान काटनाइ झाड़नाइ भूसा निकालनाइ कुटेनाइ सब किछुके मशीन आबि गेल छै तऽ एहिके वजहसँ किसान सबके बहुत दिक्कत होइ छै आओर बहुत एहन एहन लोको छै जे मतलब काम सब करवा लेलक पैसा नहि देलक तऽ वएह वजहसँ मजदूरी कम मजदूरी भेटै छै आओर समयपर मजदूरी नहि भेटै छै तऽ तें कृषिके ई बहुत गलत अथी भेलै एना नहि करबाक चाही ककरो भी आओर हम जेना हमर सबके पिताजी कोनो खेतमे कोनो काम करैया जाहिके वजहसँ जेनाकि जादा बरसे भऽ जाइ छै तऽ ओइके वजह सँ फसल बर्बाद भऽ जाइ छै तऽ एते बुझियौ जे दिन भरि रहिकऽ खेतमे मेहनत करै छै आओर जकर फसल बर्बाद भऽ जाइ छै हुनकापर की बितैत हेतै इएह वजहसँ किसान सब कतेको किसान तऽ आत्महत्यो कए लैत छथि किएक कि ओ ककरोसँ पैसा उठाकऽ तकर बाद अपन खेतीमे सब पैसा लगबैत यऽ आओर ओ ओहो जे बर्बाद भऽ जाइ छै फसल तऽ ई मतलब सही बात नहि ने छै वएहके डरसँ जे हम केना ई कर्जा सधायब वएह दुआरे कतेको किसान तऽ अपन आत्महत्यो कऽ लै छथि आोर आओर कतेको एहन छिथ जे अपन अपन बनिकऽ अपन सब्र राखिकऽ तहन काम करै छथि आओर अगर भगवानके कृपासँ भए गेलै तहन तऽ ठीके छै